पूर्णियाँ जे छै हमरा आरके बढ़िआँ जगह एहि लएकऽ छै कि पूर्णियाँ पुरनदेवी माताके नामसँ चर्चित छै पुरनदेवीके माताके नामसँ हमर पूर्णियाँ पड़लैए हमरा सभ जे छै ने सालमे एक बेर अइसो पूर्णियाँ जाइ छिऐ ने तऽ पुरनदेवी माताके दर्शन करै छिऐ आओर फारबिसगञ्ज जे छै हमरा आरके आसे पासमे पड़ै छै फारबिसगञ्ज भी पुराना नाम छै हमे सभ जानै छिऐ फारबिसगञ्जके फारबिसगञ्ज भी बढ़िआँ जगह छै आओर मनिहारी जे छै मनिहारी ओ मनिहारी जेछै ने तऽ मनिहारि छठ जब होइ छै तऽ गङ्गा नहाबै लऽ जाइ छिऐ गङ्गा नहायके आबै छियै वहाँसँ तब तखने पूजा पाठ करै छिऐ छठके नहि तऽ नहि करै छिऐ ता तक जे इन्तजार करै छिऐ कि समयके कि जे समयमे जइये कि नहाएके अइऐ तऽ कद्दुआ भात भए जाए आ तीन दिन लहसुन प्याज कुछ खेबै नहि आओर पूजा पाठके करबै अच्छासँ एहि लए कऽ मनिहारी जेछै नहि गङ्गा स्नानके बहुत पवित्र छै बहुत पवित्र हमरा एरियाके मनिहारीमे ने सालमे अइसो यदि कोइ तरहके बात होइओ जाइछै तऽ जाइ छिऐ मनिहारी नहबै छिऐ तऽ मनके शुद्ध बुझाबए छै मन शुद्ध तन शुद्ध आओर पूजा पाठ करैमे भी बड़ा निमन होइ जाइछै